जय झूलेलाल जीअं त अॻिए सिर्फ़ु जैंट्स ई खेल रांदियुनि में भाॻु वठंदा हुया ऐं उन्हनि जो ई वॾो तइदादु हूंदो हुयो पर हाणे मर्दनि खां वधीक महिलाऊं बि इन रांदियुनि में भाॻु वठनि थियूं ऐं पाण उन में खटे बि अचनि थियूं महिलाउनि जूं रांदियूं बि चङनि नमूननि जूं थियनि थियूं वॉकीबॉल रेकेट फुटबॉल कॿडी इहे सभु रांदियूं बि महिलाऊं खेॾी सघनि थियूं ऐं हाणे ओलंपिक रांदियुनि में पाण महि मर्दनि खां वधीक महिलाऊं बि भाॻु वठनि थियूं ऐं उन्हनि में पाण मर्दनि खां वधीक महिलाऊं खटी अचनि थियूं ऐं मैडल खटी अचनि थियूं ऐं मां बि चवंदी आहियां त मुंहिंजूं बि धीअर ओलंपिक रांदियुनि में भाॻु वठनि ऐं उन्हनि में मेडल खटी अचनि जय झूलेलाल